हैलो जय झूलेलाल मां गीता थी ॻाल्हायां तव्हांखे न असां रोटीअ जो ऑर्डर ॾिनो हुओसीं चांवर दाल भाॼी फुल्का हुन सां गॾु न असांखे मिठाणु चवणु विसरी वियो हुओ त असांखे मिठाणु बि खपे त हुन मिठाण में ॿुधाईंदो तव्हां खे कहिड़ी कहिड़ी वैरायटी अथव हा आइस्क्रीम अथव कहिड़ा कहिड़ा नमूना अथव हा अॼुकल्ह छा आहे ॿारनि खे वेनिला वणे थी या चॉकलेट वणे थी त आइस्क्रीम तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी अथव वेनिला अथव हा त पोइ ॿ वेनिला कयो ॿारनि लाइ मिनी केक बि था अचनि अॼुकल्ह उहे अथव तव्हांखे हा त पोइ चारि उहे बि विझोसि ऐं मलाई मलाई रेबड़ी अथव अच्छा ख़तमु थी वई अथव

त जमूं अथव भला जमूं न ख़तमु थी विया अथव उहे बि ठीकु आहे उहो चॉकलेट में जेके इहे अचनि था पिया कॉर्नेटो हा उहे अथव हा चारि उए बि विझी छॾियोसि हा शइ वणी त पोइ अॻिते बि तव्हां खे ऑर्डरु ॾींदासीं पसंदि आई त ॿियनि खे बि पाण ॿुधाईंदासीं हा हिकु दफ़ो शइ खाई ॾिसंदासीं त ॿिए खे ॿुधाए सघंदासीं न भई हिननि जी शइ सुठी आहे हा त पोइ ॿियो कोई ऑर्डर ॿुधाईंदो त तव्हां ॾे ई मोकिलीदासीं हुन माण्हूअ खे हा हिकु दफ़ो शइ वणंदी आहे त साम्हूं वारे खे पोइ चवंदा आहिनि न असांखे ऑर्डर ॾियो त ॿुधायो त असां हुते ॾियूं हा त तव्हांजो नालो करण लाइ असां उहो ॿुधाईंदासी न भई तव्हां वटां ठाहिरायो आहे असां हा बाकी तव्हांजो जेको बिल थे हुन बिल जे मथां लिखी मोकिलजो त असां तव्हांखे जी पे करे छॾींदासीं